हमर जे गाछी यऽ ओहिमे सबसँ बड़का समस्या छै जे अगर मच्छर कीड़ा कीट आदिके या कोनो भी परेशानी कहबै अगर मानि लिअऽ बीमारी सम्बन्धित कहबै तऽ ओकर परेशानी तऽ जे छै से ओ रसायनिक कारण छै ओकर लेकिन ओहिके अलावा अगर परेशानी छै जेना परेशानी होइत छै कि बाल तोड़ैके जेना परेशानी छै ओकर रख रखाव कऽ समस्याकेँ ओकरा घेरबाक लेल घेरावकेेँ बाद ओकरा कोनो जानवर ओकरा खाए पियै नहि तऽ एकरो समस्या होइत छै आ आइकाल्हि तऽ छैबे करै अगर किछु भी होइत छै तऽ ऑर्गेनिक जे छै से कम्पोस्ट बर्मी कम्पोस्टके हम इस्तेमाल थोड़े करै छियै दोकानमे गेलहुँ पचास टाकामे ड्रॉप लए छियै आ डिबामे घोरि कऽ छिट दए छियै तऽ समस्या छै लेकिन ओकर पूरा निदान हमरा समझसँ ई ई जे केमिकल यऽ ई नहि यऽ एकरा लेल हमरा सबकेँ पुनर्विचार करऽ पड़त और कतहुँ ने कतहुँ जे बर्मी कम्पोस्ट छै जे अपनासँ जानवरके मलसँ जे बनै छै जे भी तऽ ओकर इस्तेमाल जे छै से हमरा करबाक चाही